जोङो जिउआव गोदो मा गोदोनि दिनाव मा फटक खेबजानोबो कक्राझारफोरावसो स्टुडिय' स्टुडिय' आवसो थांनानै खेबजाहैयोमोन दा मबाइल जोंनो खेबबाय दा जोङो मबाइल जोंनो बायदिसिना पिक्टचार देखायो बायदिसिना खालामो बायदिसिना मबाइल फ्रावनो देखायनो हाजोबबाय मा मा खालामो मा खालामा दा बेहायनो गासैबो मबाइल जोंनो खामानि जाजोबबाय दा बेखौ जोङो मबाइल आवनो नुजोब्बाय मा खालामदों मा खालामा मबाइल जोंनो गासैबो बानायजोब्बाय नालाय बायदिसिना खालामनांगौबाबो मबाइल जोंनो बानायजोब्बाय दानि बोथोराव मबाइल नि जुग जाबाय बेखौनो मबाइल गैयाबानो जेबो खामानि जाला दा मबाइल जोंनो गासैबो गोजानावबो थांनांलायला मबाइल जोंनो जेखौबो नुजोबखायो जेखौबो मिन्थिजोबखायो दा जोङो बे मबाइल जुग जानायखाय मबाइल जोंनो गासैबो गोजानाव थांनांगौबाबो गो मबाइल जोंनो रायज्लायहरनानैनो जाजोबनायखायनो थांलाय फैलाय खालामनांला जोङो गोजानावबो हांसो हांसो थांनानै खबर लाहैनांला मबाइल जोंनो रायज्लायहरबानो गासैबो जानानै फैजोबो गोजानाव थांलाय फैलाय गैला दा बेनिखायनो जोङो मबाइल जोंनो गासैखौबो आसा खालामजोबनानै थानाय जाबाय